साढ़े लाग्गै बन्नै कोई फारेस्ट ते निं ऐ बट थोह्ड़ी दूर ऐ सौ डेढ सौ किलो मीटर दूर ऐ इद्धर ओह् फारेस्ट वैटलैंड साढ़ी डिस्टिक च कोई बी निं ऐ आई थिंक लद्दाख वाली साइड होगी नैचुरल पार्क बने ऐ रिवर दे रिवर ऐ लाग्गै बन्नै दो रिवर ऐ उत्थूं निकलदियां इक रावी ऐ दुई दा नांऽ ऐनी मिगी पता होर रिवर बड़ी फायदेमंद ऐ साढ़े ताईं पानी पूनी खेत्तें च लाने ताईं बड़ा कम्म आई जंदा रिवर चों फसला फुसला दे कम्म आंदी बाकी ओह् कपड़े कुपड़े धोने दे पानी उत्थें यूज करदे लोग बट कैन यू फाइंड देयर साढ़े इद्धर बड़े ऐनिमल मिलदे ऐ लाइक खरगोश बी मिलदे ऐ कुत्ता बिल्ली चूहे गवां लोकें गवां पाली दियां होंदियां बक्करियां भिड्डां भिड्डां कन्नै होर बी बड़े ऐनिमल होंदे सूर बी दिक्खे हे इद्धर बड़ी बारी बड़े टाइप दे ट्री इत्थें पाए जंदे ऐ बनैन ट्री अम्ब दा बूह्टा अंगूर दियां बेल्लां संतरे दा बूह्टा गरगल किंब दे बूह्टे मरचां दे बूह्टे बी होंदे ऐ होर बी बड़े बूह्टे होंदे दनैर चीड़ पिपल होर बी बूह्टे होंदे ऐ